जय झूलेलाल भारतन में भारत में सभिनि खे चाहिं ॾाढी पसंदि आहे चाहिं सभी पसंदि कंदा आहिनि पीअण त मूंखे बि चाहिं पसंदि आहे ॾाढी पीअण खां सुठी लॻंदी आहे मां सभिनि माण्हुनि खे असां चांहि ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजे परिवार में बि सभिनि खे चांहि ॾाढी पसंदि आहे त चांहि त अगरि सुठी ठई हुजे न त चांहि त ॾाढी ई वणंदी आहे सभिनि खे और चांहि जो फ़ाइदो बि थींदो आहे थदि में त सबसे ज्यादा थींदो आहे अगरि असां थोरो मसालो विझी करे चांहि ठाहियूं त अ हुन खां कॾहिं बि चांहि पीअंदव मसाले वारी त हुनमें बुखार अगरि कंहिंखे आहे त ठीकु थी वेंदो आहे और कंहिंखे बुखार आहे कंहिंखे सर सर में दर्द आहे या जुकाम आहे खांसी हुजे त न हूअ चांहि पीअ करे अ थोरो अ सुठो लॻंदो आहे चांहि पी करे न थोरो आरामु अची वेंदो आहे शरीर खे त मां खां त मूंखे बि चांहि पसंदि क असांजे घर कॾहिं कोइ इंदो आहे हो बि चांहि ई चवंदो आहे त चांहि ठाहियो मूंखे चांहि पीअणी आहे थोरी शरीर में हरारत थी थिए या थकावट आहे त चांहि पीअण सां हो ठीकु थी वेंदी आहे त मां ॾाढी सुठी ठाहींदी आहियां जो की सभु चहींदा इनजो बि ईंदा आहिनि त चांहि में मां न मतिलबु पहरियों पाणी मुंहिंजी चांहि ठहिण सां पहरुं पाणी विझंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ पाणी थोरो उबल अची वेंदो आहे त मां हुनमें थोरो खीर विझंदी आहियां हुनखे बि उबारे करे हुनमें हीअ जो मसालो ठाहींदी आहियां इलायची दालि चीनी अ लौंग अ वॾी इलायची ऐं अदरक हिनखे हीअं कुटी कुटी करे मसालो जॾहिं चांहि ऐं पाणी चायपत्ती उबरी वेंदी आहे न त हुनमें हीअ मसालो विझंदी आहियां त मसालो विझी करे हो उबरी करे जॾहिं हिन जो लॻंदो आहे मूंखे की खुशबू थी अचे त मां हुनमें आख़िरी में मां खंडु विझंदी आहियां छोकि खंडु आख़िरी में विझंदी आहियां थोरो घटि मिठो ठाहिण जे करे की हूअ मां फिर वजी जॾहिं सॼी उबरी वेंदी आहे चांहि जो कलर बि रंग बि अची वेंदो आहे सुंदूरा लाल कलर जो त मां हुनखे चांहि छणी करे सभिनि खे ॾींदी आहियां ऐं सभु चांहि जी आहे ॾाढी तारीफ़ कंदा आहिनि चांहि जो मतिलबु चांहि पीअ करे हुननि खे छा अधि कोप बि पीअन त सुठी लॻंदी आहे चांहि मुंहिंजी जय झूलेलाल